हम को खेती करने में बहुत बहुत मज़ा आता है और हमारी दिलचस्पी इतनी है कि मैं खेती से कि हमारे पास दस बिस खेत हैं लेकिन फिर भी हम को उतना में हमको भगवान देते हैं तो हम खा खा जी लेता हूँ ठीक है हमारी ये हमारे बच्चे हैं हमारी बहुएं हैं सब उसी में लगे रहते हैं काम करिए काम नहीं करेंगे तो ख़र्च कहाँ से आएगा दूसरी बात उसको जब ले जाएंगे उसको टेक्टर से जब खेत जोतवाने जाएंगे तो बच्चे को बोलेंगे जाओ कहेंगे बच्चे तो हम नहीं जाएंगे मैं बोलता नहीं बेटा जाओ ये सीखो ये हमारी कर्त्तव्य है ये मेरी मेरी मातृभूमि है ये ये धरती माँ हैं इनका इनको जो है भू को जोतोगे तभी आप के पास उगाएगा ना धान चावल उगा तो वो चले जाते हैं जब वो जाते हैं जाएंगे तब ग़ुस्सा में हो कर चले जाते हैं फिर लाएंगे तो पापा आ गया गाड़ी टेक्टर आ गई जाओ तब फिर जा कर खड़े हो कर के उसको हम बिल करेंगे जब वो जोतता है खेत तो हम बीज ले जाते हैं बोलाएंगे तो बीज में खाद है गेहूँ है जो बोना है उसको ले जाएंगे और वहाँ ले जा कर के फिर बोएंगे फिर उसको टेक्टर से दोबारा रोटाबीटर से उसको चलवाएंगे जब रोटाबीटर चल जाएगा तब उसको थोड़ा समय हो जाता है तेरह दिन चौदह दिन जैसे पुरानी मिट्टी पुरानी मिट्टी मतलब कि जब जो पुरानी ओदी है बोया गया है गेहूँ इसी भी धान काट के ओदी है बो दिए गेहूँ तो उसको तेरह दिन के लिए तेरह दिन में पानी चाहिए तेरह दिन में और जैसे जो नए ओदे बोए हैं तो उसमें कम से कम तो पन बीस पचीस दिन हो जाएगा तो कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता उसको

उसको मिट्टी डालने में उसमें जो पच्चीस दिन हो जाता है उसमें पानी डालने में कोई दिक्कत हम को नहीं आएगी क्योंकि पच्चीस दिन जो होता है हो जाता है तो वो नई मिट्टी है वो नई मिट्टी नई मिट्टी में नई बोआई होती वो इसी लिए कि उसको मैं पलेवा कर के बोया हूँ पला कर जो बोया हूँ तो उसमें गेहूँ अच्छा होता है पलेवा कर के जब बोते हैं ना गेहूँ बहुत अच्छा पैदा होता है फिर इसको भरेंगे पच्चीस दिन बाद महीना बाद भरेंगे उसके बाद खाद डालेंगे ले के यूरिया पूरा खेत में खाद डालेंगे खाद डालने के लिए भी भे बज़ार जाऊँगा बच्चों को बिठा कर के गाड़ी पर चलो आज खाद ले कर आना है तो खाद सैंतिस खाद मिलती है और वो मिलता है जो हमारे पास जितनी खेती उतना ही मिलता है हम को उतना मैं लेता हूँ मैं बीस ही ले कर क्या फ़ायदा फिर मैं इसको ले कर आऊँगा तो वो बच्चा जब ले कर आएगा खाद पानी सब छिड़क देगा छींटा हो जाएगा जब गेहूँ पक जाएगा तीन पानी में गोहूँ पक जाता है जब गेहूँ हमारा पक जाएगा तो उसमें लेंगे मज़दूरी तो करेंगे नहीं बिना मज़दूरी कर लें तो हम लोग भोर में उठेंगे गर्मी का मौसम होता ही है चार बजे रात उठेंगे आराम से चाय पानी बनाएंगे चूल्हे पर बना कर फिर हंंसिया उठाएंगे हंसिया ले कर चले जाएंगे खेत में खेत काट कर के बस चले आएंगे